औ औ दे होम्बालाय

औ माब्ला थांगोन जोंना भारा क'क्राझारनिफ्राय थ्रि थावजेन लायो

औ औ गाबोन खारो जोंना फास्थानिफ्राय खारो क'क्राझारनिफ्राय बे फुलिस पइन्टनिफ्राय

औ गुवाहाटि सिमखा ना औ होनबा दायरेक क'कराझाराव फैनानै दायरेक गाखो फैबानो जाबाय फास्था मरनिङाव उसुबिदाथ' गैया ओहो हायवे जोंनो थांखायो ओरैनो जोङो क'कराझार थु गुवाहाटि बिया बे सापागुरिजों थाङो जोङो

थाइमा बिदिनो सारि घन्टा साराय थिन घन्टा सारि घन्टा बिदिनो लायो नयथा दस्थायाव सोआव सौहैनो हागौ औ औ औ नों हमना लादो फास्थानिफ्राय गाखोबा नयथा दस्थाफ्राव मोनहैगोन थिखेट खाउन्थार दंखायो बेयाव फैबानो जाबाय औ औ बे क'क्राझारनि फुलिस पइन्टाव थागोन जोंना अफिसा जोंना बासआ बिदिनो थारथि फरथि खेफासिथि दं सिदा फरथि सिद बासनि औ औ एसि गोनां एसि गोनांखा औ दे दे गाबोन हमफैबानो जाबाय दे